हाथरखिखौ जोङो हरनि समावल' नुनो मोननाय जायो मानोना साननि समाव साननि थाखाय जोङो हाथरखिखौ नुनो मोननाय जाया ओंखायनो हाथरखि नायनायाव लाइट पलिउसन गोहो खोख्लैयो